टेक्नोलोजी से हमें बहुत लाभ मिला है जैसे कि पहले चूल्हे पर खाना बनाया जाता था बनते बनते दोपहर हो जाता था और उसमें धुंआ जलन आँखें खराब हो जाती थी और दोपहर तक खाना बनता था समय भी नहीं मिल पाता था अब ऐसा है जैसे गैस इंडेक्सन ये सब चीज़ें हैं जिससे एक घंटे में सारा खाना बन जाता है और शरीर को भी आराम मिलता है समय का भी बचत रहता है और खाना भी जल्दी बन जाता है जैसे टेक्नोलोजी में मोबाइल है पहले लोग किसी का हाल लेना होता था तो चिट्ठी द्वारा एक दूसरे को चिट्ठी भेजकर उनका हाल चाल मिलता था लेकिन अब ऐसा है किसी का हाल चाल लेना है तुरंत फोन मिलाओ बातचीत करो जितनी हो पूरा हाल चाल लो अगर देखना है तो वीडियो काल द्वारा हम एक दूसरे को अच्छे से देख भी सकते हैं बातें भी कर सकते हैं और जैसे हमें खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है तो हम मोबाइल पर सर्च करके जो भी जो भी खाना बनाना हो या जो कुछ बनाना हो वो हम मोबाइल की सहायता से कर सकते हैं जैसे हमें कोई सब्जी बनानी है या कोई नया डिश बनाना है तो वो हम मोबाइल की सहायता से कुछ भी बना सकते हैं हलुआ है खीर है या कोई सब्जी है या मीठा है कुछ भी हम मोबाइल की सहायता से बना सकते हैं और टेक्नोलोजी में हमें टी वी भी आती है टी वी से हमें देश विदेश की हर एक जानकारी मिलती है समाचार द्वारा सब जगह का हाल मिलता है और हमें उससे सीरियल भी देखने को मिलता है अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे पारिवारिक सीरियल भी आते हैं वो भी हम देखते हैं टेक्नोलॉजी में हमें वाशिंग मशीन आती है पहले कपड़े धुलना पड़ता था दो दो घंटे बैठकर उसको धोया जाता था फिर ब्रश से रगड़ना पड़ता था लेकिन अब वाशिंग मशीन में डाल दो कपड़ा धुल रहा है दूसरा काम भी हो रहा है इससे टेक्नोलोजी से हमें इतनी ज़्यादा सहूलियत है कि हमारा समय भी बच जाता है हमारा शरीर भी स्वस्थ्य रहता है और काम भी जल्दी हो जाता है अब मशीन में कपड़े धुल जाते हैं और हमारा काम भी हो जाता है ऐसे इस तरह फ्रिज जैसे है फ्रिज में दूध लगा दो दूध खराब नहीं होता हरी साग सब्जी वो पहले सूख जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है उसको फ्रिज में लगा दो तो वो उसी तरह ठंड हरी बनी रहती है दूध लगा दो वो भी खराब नहीं होता है लगा रहता है और ताजा बना रहता है रात में जैसे हमने खाना बनाया कुछ बच गया सा सब्जी या दाल कुछ भी बच गई फ्रिज में लगा दिया वो हमें सुबह काम दे देता है खराब नहीं होता इससे हमें खाना की भी बर्बादी नहीं होती है पहले बहुत सारा खाना बर्बाद हो जाता था फेंक देते थे लेकिन अब खाना भी नहीं खराब होता सब्जी भी हरी सब्जी सूख जाती थी हम लोग फेंक देते थे लेकिन फ्रिज में रखने से सब्जी भी बची रहती है और पहले यही नल का नल का पानी पीने को मिलता था अब है इतनी गर्मी पड़ती है तो ठंडा पानी भी पीने को मिलता है हम लोग घर में इसे क्रीम भी फ्रिज में बना लेते हैं बर्फ की आवश्यकता हो बर्फ भी बन जाती है टेक्नोलोजी में बहुत सारी सहूलियत है जैसे कि प्रेस हुआ कपड़ा प्रेस जैसे कि कपड़ा धुला जाता है उसमें सिलवटें आ जाती हैं तो प्रेस की सहायता से उसे प्रेस कर दो बिलकुल नया लगने लगता है चाहे जितना पुराना कपड़ा हो प्रेस कर दो बिल्कुल नए का नया लगने लगता है तो ये सब सारी सहूलियतें पहले ये सब नहीं थी लेकिन जब से ये सब आईं टेक्नोलोजी की चीज़ें जब से आई हैं तब से बहुत सारे फायदे हैं और टेक्नोलोजी में ए सी भी आती है ए सी से भी हमें बहुत सारी राहत मिलती है और कूलर भी कूलर गर्मी में लगा लो ठंडी हवा मिलती है उससे भी हमें बहुत राहत मिलती है लेकिन इन्डक्शन का इन्डक्शन उसमें हर एक चीज की बचत होती है बर्तन जलते नहीं है और जल्दी बनते हैं आंच भी नई लगती है हमें जैसे चूल्हे पर या गैस पर खाना बनाओ तो खुद आंच लगने लगती है इंडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है इन्डक्शन पर खाना बनाने से ना तो बर्तन जलते हैं ना आंच आती है और खाना बहुत जल्दी बनता है तो टेक्नोलोजी की चीज़ें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश को उन्नत की राह पर ले जा रही हैं समय की बचत कर रही हैं शरीर को भी आराम दे रही हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश में इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा थी पहले ऐसा कुछ नहीं था